आतांच्या काळार भुरगे चडशे ब्रह्मणध्वनी म्हणचे मोबायल फोन घेवन खेळटाना दिश्टी पडटा चडशें तांकां भायर वचून खेळप हें तांकां तितलेशें जमना मात एक उमेद जी आसता भायर वचून खेळपाची ती उमेद वेगळीच आसता पयलीं काळार कितलींशींच भुरग्यां बॉलांनीं खेळटालीं टायर आनी एक बडी घेवन तातूंत घालून धांवच्यांनी खेळप वा लिपच्यांनी खेळप तशेंच वेग वेगळे खेळ बावल्यांनी रांद रांदपी जावप आनी कट्ट्यांनी माती घालून ताचे कॅक करप अशे वेग वेगळे खेळ खेळटालीं तशेंच रानांत वचून काण्णां चुन्नां घेवन येवप वा कितें कितें वेग वेगळे दर्यावेळेर गेल्ले कडेन पुंजावप वेग वेगळ्यो शिंप्यो पुंजावप हाचेर हाचेर सुद्दां भुरगीं पयलीं तेंपार खेळटालीं त्यो शिंप्यो घेवून मागीर एक वेगळेंच प्रकार करून ताचेर एक वण्टीक दसोवप हे हे सुद्दां खेळ खेळटालीं मात आतांचे काळार व्हिडियो गॅम्स जशे माइंडक्राफ्ट वा आनी वेग वेगळे व्हिडियो गॅम्स खेळून भुरग्यांक उमेद जाता आतां लायव्ह गॅमींग सुद्दां आसता तातूंत भुरगीं एकामेका कडेन व्हिडियो गॅम्स खेळपा शकता तांच्याच इश्टां वांगडा खेळपाक शकता आनी ह्या कारणान लेगीत खुबशें वायलंस वा मारामारी वा राग येवप हें खूब कॉमन जाल्लें आसा विशय सामकोच सेन्सीटीव्ह जाल्ल्यान खुबशे जे लोकांक जेन्ना अश्यो सुद्दां कॅसीस आसा ज्यो सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटा की जेन्ना एक एका आवयन भुरग्याचो मोबायल फोन काडून घेतलो आनी व्हिडियो गॅम्स खेळपाक दिल्यो ना म्हूण तिचो जीव घेतिल्लो आसा तशेंच पळोवपाक गेल्यार हेर भुरग्यांक जशें कांय आमचे स्पोर्ट्स मॅन जे आसा ते विराठ कोल्ही वा रोहीत शर्मा हांकां लागून लेगीत कांय भुरग्यांक क्रिकेट वा हेर कांय खेळाची उमेद जाल्ली आसा आनी तातूंत ते भाग घेतात जावं तें मागीर स्कॅटिंग आसूं वा जॅवलीन थ्रो आसूं तातूंत उमेद घेतना दिश्टी पडटा वायल जाल्यार कांय भुरग्यांक तसल्या कांय खेळांनी उमेद आसना आनी फक्त मोबायल फोन्सांत दीसभर पडिल्ले आसतात अश्या कारणाक लागून खुबशे भुरगीं भुरग्यांची वेग वेगळे दुयेंसां जाल्लीं आसा देखीक इन्सोम्या रातभर न्हीद पडप ना दीसभर मोबायल मोबायलाचेर आशिल्ल्यान दोळ्यांक लेगीत त्रास जातात आनी जेन्ना आमी भायर खेळपाक वतात ताचें एक उपयोग म्हणल्यार आमकां तें स्वास्थाक बरें म्हणचे भलायकी बरी दवरता आनी खेळ आपूण खेळिल्ल्यान क्रिकेट जावं फुटबॉल जावं अशे वेग वेगळे खेळ खेळिल्ल्यान आमची भलायकी बरी उरता हें आतांच्या भुरग्यांक समजोवप कठीण जालां आनी मोबायल फोन्सांचो उपयोग चडांत चड जायत आसा आनी हाचेर आमी फुडें वचून कितें करचें हाचो उपाय कितें हाचेर खुबशे सायकलोजिस्ट आनी भुरग्यांचे सायकलोजिस्ट जे आसा ताचेर आप आपले विचार मांडिल्ले आसात आनी तांकां जावपी तांतुंतलीं दुयेंसां हाचें आतां फुडें कशें जातलें ताचेरूय विचार मांडिल्ले आसा